बर्तन धोने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ही सरल है जो हमारे जो वो बर्तन है वो तेलीय बर्तन है जिनमें जिन बर्तनों को हम जिनमें तेल लग जाता है उनको साफ करने के लिए जो हम है हमारे यहाँ पे जो लोकल मिट्टी है मिट्टी का भी उपयोग करते हैं और जो हम लकड़ी जलाते हैं उनसे जो राख उत्पन्न होती है उस राख से भी हम साफ कर के उन बर्तनों को साफ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे से साफ हो जाते हैं और इसके अलावा जो भी बर्तन धोने का जो साबुन आता है उसका भी हम उपयोग करते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा साफ हो जाता है इसलिए हम जो है वो बर्तन को दो दो बार धोते हैं तो पहले उसको पानी से धोते हैं फिर उसमें साबुन लगाते हैं फिर उसको अच्छे से साबुन लगा के फिर उसकी घिसाई करते हैं फिर उसको अच्छे से पानी से धुलते हैं तो इस प्रकार से जो हमारे जो तेलीय बर्तन होते हैं वो बिल्कुल ही साफ हो जाते हैं और हम इसी इसी प्रकार की कई जो प्रयोग है कई तरह के प्रयोग कर के हम अपने जो तेलीय बर्तन है उनको बिल्कुल साफ कर रखते हैं